कॿटु वरितो गोद्रेज जो ॾाढो सुठो आहे ऐं मज़बूति आहे ऐं सुठे कंपनीअ जो आहे हिनजे करे असांखे शौंकु थियो काठ जे कॿट में कीड़ा लॻनि था कीड़नि जे करे हिमति न पई थिए उहो वठण लाइ भली पैसा वधीक लॻनि पर शइ शइ सुठी हूंदी उन में ड्रावर बि जाम आहिनि